राजस्थान राज्य में अर्थव्यवस्था का योगदान करने वाले मुख्य उद्योग क्षेत्र उद्योग हैं या क्षेत्र हैं जैसे कृषि है विनिर्माण सेवाएँ खुद्रा और बिजली है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं फ़ुटवेयर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं योगदान देने के लिए जिसमें बहुत से क्षेत्र हैं राजस्थान के जो आते हैं जिसमें और कारीगरी है हाथ की हस्तशिल्प है हैंडीक्राफ़्ट हैं ये सब आते हैं बहुत सी महिलाएँ घर पे कार्य करती हैं पैकिंग्स हैं राजस्थान से बहुत सी चीज़ें बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं